सुबह उठे भैंस को चारा दिए भैंस को लगाए दूध निकाले डेरी पठवाए डेरी पठवाए फिर जो बचा उसका चाय भी बनाए चाय भी पिए सबको पिलाएँ सबको चाय पिला कर फिर भैंस को धुले भैंस को टार दिए छाहे बाँध दिए भैंस को फिर भैंस आपन बैठी थी फिर वहाँ से आएँ फिर खाना बनाएँ खाना बना कर सबको खिलाएँ बर्तन धुले बर्तन धुल कर फिर फुर्सत मिला तो नहाए खाए फिर कपड़ा धुले फिर आराम के लिए आराम करके फिर उठे फिर भैंस का जुन हो गया बोल रही थी चालना चारा देने के लिए फिर गए उसे चारा दिए फिर खाई खा ली तब लगाए भैंस को फिर लगा के इस टारे अब हम खा लिए जब डार दिए वहाँ से टार के फिर आए वहाँ से फिर खाना बनाने का जून हो गया खाना पीना बनाए सबको खिला पिला कर सबको सुला दिए फिर टाएम मिला फिर बहिनी दीदी से बात किए

बैठे फिर सोए फिर सुबह हो गया सुबह हुआ फिर उतना ही काम पड़ा फिर सब काम निपटा कर फर आए बच्चे लोगों को इस्कूल भी बंद है इस बच्चे लोग पढ़ना चाहते हैं गाँव में रहना ही नहीं चाहते सब पढ़ना चाहते हैं देश परदेश में तो हम लोग का इतना हिम्मत ही नहीं है परदेश पढ़ाने की लेकिन बच्चे लोग को इच्छा है कि हम परदेश पढ़े परदेश रहें अभी हम लोग के पास इतना नहीं है न कोई उनका रहता है न चाचा रहता है न पापा रहता है किसके पास रहें किसके पास भेजें चलो बच्चों यही पर पढ़ो जो पढ़ना है पढ़ लिख लेना तो आप सब जाना अपना अच्छे से भाई कमाना जितना हम लोग को हिम्मत है उतना हम लोग कर रहे हैं फिर बच्चे लोग कहते हैं ठीक है अच्छे से हमको पढ़ाती लिखाती नहीं है कि बच्चे जितना है उतना हम लोग कर रहे हैं बहुत गरीबी है अभी और बहुत गरमी पड़ रहा है बहुत अधिक गरमी यहाँ पर न तो फ्रीज है न तो कूलर है कुछ नहीं है बहुत गरीबी है देश परदेश रहते हैं तो भाई फिरिज कूलर सब कुछ रहता है सब कुछ का व्यवस्था मिलता है यहाँ पर बैठे हैं सिर्फ खाना पीना बनाते खाते हैं यही भैंस ऊस लगाते हैं वहाँ पर रहते तो अपना कुछ काम भी कर लेते हैं जो पढ़े लिखे हैं वह भी करते हैं जैसे वैसे हम लोग भी करते नहीं पढ़े हैं तो कुछ तो करते अपना कमाते जो पढ़ा है वह भी कमाता है जो नहीं पढ़ा है वह भी कमाता है सब लोग कमा रहे हैं कोई बैठ कर नहीं खाता है परदेश में यहाँ देश में अच्छा ही नहीं लगता किसी को यहाँ पर सब रहते हैं मजबूरी में रहते हैं सब और कोई रहना ही नहीं चाहता और हमारे भैया भाभी दू ठो हैं भैया भाभी हमारे सब लोग परदेश रहना पसंद करते हैं यहाँ पर कोई रहना ही नहीं चाहते एक भाई की शादी नहीं हुई है वह भी यहाँ नहीं रहना चाहता वह भी कमाना चाहता है गाँव में रहना ही नहीं चाहता दो भाभियाँ हैं बोलती हैं कि हम यहाँ अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे यहाँ रहेंगे ही नहीं गाँव में कभी नहीं रहेंगे हम परदेश में रहेंगे वही अच्छे से बच्चे को पढ़ाएँगे लिखाएँगे हमको यही अच्छा लगता है यहाँ नहीं अच्छा लगता अच्छे से कमरा है अच्छे से घर में रहते हैं वहाँ पर एक रूम में यहाँ बहुत गर्मी भी पड़ रही है यहाँ मम्मी पापा के पास आएंगे बच्चे को अपन दिखाएँगे फिर लेकर चले जाएँगे हम सबको वही अच्छा लगता है हम सब वही रहेंगे मम्मी पापा बोलते हैं के चले आओ घूम टहल जाओ लेकिन अभी अबकी साल नहीं आएँगे हम लोग ऐसे बोल रहे हैं नहीं आने का मन कर रहा है जाने दो मम्मी बोली जब ना आने का मन कर रहा है तो मत आए रहने दो बुलाने के लिए ना पापा बहुत बोल रहे हैं नान नान बच्चे हैं उनको देखने का मन कर रहा है पापा का नाती पोता खिलाने को लेकिन भाभी होरे नहीं आएँगी कहिन हम लोग अब अगले साल आएँगे इस साल बहुत गर्मी पर रही है कैसे आएँ गाड़ी में आना है बहुत गर्मी पड़ रही है इसलिए हम लोग अब नहीं आएँगे अगले साल आएँगे छोटा भाई है वह भी अगले महीने में आएगा बोल रहा था कि अभी नहीं आएँगे अगले महिने में आएँगे हमारे पास आने वाला था यहाँ पर नहीं आया बोल रहा है मम्मी पापा पास आएँगे तब आपके पास ही आएँगे